میں بیرون ملک پڑھائی کے لیے جا رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے ویجا کے پروسیس سے پہلے پاسپورٹ بنوانا ہے میں واقعی بہت پرجوش ہوں لیکن تھوڑا سا گھبھرا بھی رہا ہوں کیونکہ مجھے پورا عمل صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا کیا آپ رہنمائی کر سکتے ہیں یعنی مجھے کن کن دستاویزات کی ضرورت ہوگی کون اہل ہوتا ہے پاسپورٹ کے لیے اور درخواست دینے کا طریقہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی قدم رہ نہ جائے تاکہ آگے چل کر کوئی مسئلہ نہ ہو برائے مہربانی رہنمائی کریں